आं गंसे मबाइल लादों न'किया र'मआ ब्रै जि बि र'म रेम थाम जि बि रेम नोगोद मोजां बे मबाइलआ नोंथाङाबो लानो हागोन जेरै आङो फट' साफायनायाव फट'आनो बोबोबाबो गावआ हाथरखि मानि बोनानै खेबनो हायो